میرے خیال میں اردو زبان بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اردو زبان ایک تو ہندوستان کی زبان ہے وہ دہلی اور اس کے ارد گرد پلی بڑھی اور یہیں پر پیدا ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہی ہندوستان کے اندر اس زبان کو ہم لوگ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو غیر ممالک یا کسی ایک خاص قوم کی زبان سمجھ لیا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس زبان کو پڑھانے کے لئے ہمیں آگے کوشش کرنی چاہیے بچوں کو اس میں ایڈمیشن دلانا چاہیے تاکہ یہ زبان بھی ادرس زبان کی طرح پلے بڑھے اور یہ ایک چاشنی اور بہت ہی خوبصورت زبان ہے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لئے اس کے علاوہ پیار محبت کے لئے اس زبان کا پریوگ کیا جاتا ہے